औ आं नोंखौ कल खालामदोंमोन माबा मोनसे अरडार होनो दंमोन आरो बे डाइनिं टेबोलनि थाखाय

डाइनिं टेबोलखौ मा मा दंफां दं नोंनाव ए दामा बेसे बेसे सिगुना बेसे दामा ए बेसेसो गोग्लैगोन डाइनिं टेबोलआ सयजोन जाजानाय गलखो औ गल राउन्डआ औ फिफटिन थावजेन्ड सिगुना ए बिनिफ्राय बे माबायालाय पाइनआ पाइना दुइ हाजार बारा होमब्ला सल्ल'हाजार अ सत्र' हाजार सत्र' हाजार बाखि गाम्बारि फोरनालाय बिनिफ्राय डिजाइना मा मा दङो माबा बि दाननाया आथिं फोरा आथिं फोरा ए

बिनिफ्राय औ बिनिफ्राय आथिंखौ मा माबानि होयो काटनि आथिङा गाम्बारि आथिंखो गाम्बारि होआ लसिनो बे पाइन बिफां नङाब्ला सिगुननि होब्ला बेसे लागोन मानो होमब्ला बे गुरै जायो ना गाम्बारिया बिस थांगोन बिस हाजार अ ओमफ्राय खोयदिननि उनाव मोनगोन बानायनायखौलाय सप्तासे लागोन ना अ औ फिनिसिं फिनिसिं औ फिनिसिंनि सायाव आरो फिनिसिंखौ मोजां होनायजों लोगोसे बाहाय दामखो एसे खमायनो हाया नामा बिसनि सिङाव हाया ना दे हाजारसेखौ खम लादो एसे फास्स' होथारनांग' ए दे जागोन दे होमब्लालाय सप्तासे उनाव आं लायसै होमब्लालाय आं अरडारखो दे जागोन दे होमब्लालाय गुगोल पे खालामना हरना दोनसै बे नाम्बारावनो ना दे जागोन दे होब्लालाय दे दे